ہلو السلام علیکم لینڈ بروکر بول رہے ہیں کیا ہم کو لکھنؤ میں ایک زمین خریدنی تھی اپنے گھر بنانے کے لیے تو کتنے میں ملے گی دو بیگھہ زمین چاہیے دو بیگھہ زمین اپنے گھر بنانے کے لیے ابھی ابھی بولے نا لکھنؤ شہر آؤٹر میں لکھنؤ شہر آوٹر میں جی آوٹر میں جی جی دو بیگھہ ہم کو چار سے پانچ لاکھ تک میں سستی سی مل جائے گھر بنانا ہے تو زمین خریدیں گے تو پہلے گھر بنائیں پہلے زمین خریدیں گے تو اس میں پیسہ سارا جھونک دیں گے تو ہم گھر کیا بنائیں گے اس لیے ہمیں پہلے دیکھیے سنیے پہلے ہمیں زمین خریدنی ہے سستی قیمت پر اب سستی قیمت پر دے سکتے ہیں تو ہم آپ سے بات کریں اگر نہیں دیجیے گا تو دیکھ لیجیے گا پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ہم ہم بھی کسی دوسرے بروکر سے رابطہ کریں گے تو ہم کو سستی قیمت پر چاہیے

جی جی

ساری چیزیں جو مہیا ہے تو ہمارے لیے ہم لوگ دیکھیے دیکھیے ہم آپ سے بات اسی لیے کر رہے ہیں کسی نے ہم کو کسی نے ہم کو بتایا ہے آپ ایک لینڈ بروکر ہیں اچھے اچھی قیمت پر آپ زمین بیچتے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم کو سستے میں چاہیے اچھی مناسب قیمت پر زمین چاہیے آپ اس طرح سے کیجیے گا تو ہم ہم آپ سے رابطہ نہیں کریں گے آپ ہم کو زمین چلیے ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں نا ہم کو چھ لاکھ میں دے دیجیے آپ اب آپ آگے پیچھے کچھ نہیں چاہیے ہم کو چھ لاکھ میں دے دیجیے آپ کا بھی منافع ہو ہمارا بھی منافع ہو بار بار آپ کو آفس میں کیوں بلاتے ہیں ابھی بات کیجیے ابھی ریٹ ریٹ فائنل کیجیے ہم پیسہ لے کے پہنچیں گے آپ کے آفس پہ نہیں فائنل کیجیے ابھی فائنل کیجیے ہم آپ آئیں گے پیسہ لے کے آفس میں چھ لاکھ

سات لاکھ بس اب لکھنؤ میں چاہیے بھائی لکھنؤ میں اتنی آؤٹر میں چاہیے نا ہم کو سات لاکھ اب فائنل کیجیے اوکے اوکے ٹھیک ہے تھینک یو شکریہ شکریہ